उन्नी सौ चरासी दे बिच्च केह् नां मेरा ब्याह् होआ हा ते उसलै मिगी कपड़े कुपड़े सीना हैनी नी आंदे हे जिसलै मेरी गै भैन नै रिश्ता करवाया हा ते ओह् आक्खन लगी होर जिस कम्म गी हत्थ पाह्ग ते करी गै लैना ते कपड़े सीनां इसी आंदे नी ऐं ते इन्न इयां गै करनां ऐ इन्न कपड़े बी कोह्दे कोल स्याने न ते फिर में चरासी बिच्च जिसलै मेरा ब्याह् होआ ते फिर में चरासी दे बिच्च साढ़े घरे दे आखन लगे ते सलाई सखान्ने आं इसी ते कपड़े सीऽ लैह्ग ते में बी सलाई लैग्गी उसलै कोई है नेंई हा सैंटर उत्थें सांबै गा जाना पौंदा हा ते कुत्थें जान होंहा हा मेरे घरे आह्ले प्राईवेट गै गड्डी चलांदे हे ते फिरी नेंई ही में जाई सकदी फिर में दमाक च सोचेआ कि जेह्ड़ा उत्थें जाना ते में इक दिन इयां सलाई उत्थें मां प्यो दे घर गेई ते उत्थें सैंटर खुल्ले दा हा सलाई ते में इयां गै चली गेआ में आक्खेआ में सलाई सैंटर च जाना ते दिक्खनां भला कुन कुन सलाई सिक्खा दियां न कुड़ियां मेरे कन्नैं जेह्ड़ियां कुड़ियां पढ़दियां हां ओह् सलाई सिक्खा दियां हां ते मेरी चीची आक्खन लगी लै तूं सूट लेई जा मेरी कुड़ी दी सूट लेई जा तूं ते महैं चाची खराब होई जाह्ग ते फिरी तुसे आखनां उसलै टैरिकाट बी इयां पैग्लैं इयां लांदे हे कपड़े खद्दड़ खुद्दड़ दे ते आखन लगियां खराब होई जाह्ग करनां नी ऐ खराब तूं ते लेई जा तूं ते ते सीऽ जनेहा बा होग कोई तुगी किश नी आखदा में तुगी देआ नी नी सीनें गी में सैंटर च गेई जेह्ड़ियां कुड़ि यां उत्थें सलाई सिक्खा दियां हां ते में उस दिन मैडम नी उत्थें आई दी ही जेह्ड़ी मैड़म सखांदी ही सलैई में उनें गी आक्खेआ कुड़ियें गी दिक्खो अज्ज में आई ते तुआढ़ी मैडम गा नी आई ते महां तुस मिगी दस्सो कियां कियां तुस बी कपड़े सींदियां ते ओह् आखन लगियां ड्राफ पानैं पौनां पैह्लैं में आखेआ में ड्राफ ऐनी नी पाना इस सूटै पर दस्सो मिगी ते उनेंगी में पुच्छेआ भला किन्नां तीरा रक्खनां ते इयां नाप लेआ उनें आक्खेआ चौदां तीरा रक्ख अट्ठ म्हूडे दी कटाई करनी अट्ठ पर ते इयां ओह् दसदियां गेइयां ते में ओह् सूट कट्टी लेआ कट्टेआ फिर उत्थें गै में उंदी मशीन लेई ते में सीता जिसलै में सूट सीन लगी ते बाकी आह्लियां कुड़ियां आखन लगियां असैं इन्ना इन्ना चिर होया दो दो म्हीनें सिखदियें ते साढ़ा सलाई सिध्दी आ दी नी ते इन्नी इन्नी शैल सलाई मारा दी एह् फिर आखन लगियां कल बी आयां तूं ते अस बी स्याना ऐं तेरे कोल महां कोई गल्ल नी पैह्लां एह् जेह्ड़ा लेआंदे दा एह् सीऽ लैन देओ दे फिर दिखगी में ते जे कल मिगी टाईम लग्गी फ्ही में आह्गी ते फिर में गेई ते पौंह्चे बनाए में उनें आक्खेआ इन्नें शैल पौंह्चे बनाए इन्नी सफाई दे साढ़े कोला दा एह् जेहियां गुड्डियां पेइयां गै नी जनेहियां एह् पा दी ऐ ते इयां इयां मेरा हत्थ खुलदा गेआ ते फिर में सीते फिर में उनां गी दो तिन्न दिन जंदी रेही फिर मेरे कोल उनां बी स्याए कपड़े फिर घऱ मेरे पिता जी आखन लगे दिक्खो कुड़ी गी आखदे हे इसी कपड़े सीनां नी आंदे हैन ते फिर उनां ना मिगी खद्दड़ दा थान गै लेई आए इयां ते मेरे निक्के निक्के भैंन भ्रा हे ते मेरी शादी बी निक्की दसमीं च पास होई ते मेरे ब्याह् करी ओड़ेआ मेरे मां प्यो नै ते फिर अपनें भैनां भ्रा दे पज़ामें लगी पेई सीन खिलके लगी पेई सीन उंदियां बनैनां सीनियां घऱ गै करी करी सींदी रेही ते हत्थ खुलदा गेआ मेरा फिर में अपनें बी मेरे जेह्ड़े ब्याह् दे सूट हे ओह् बी में अप्पूं गै सीऽ ले सारेंआ नै आखनां तूं खऱाब करी ओड़नें न एह् ते इक दो मेरे सूट उनां टेल्लर कोला दा स्याई दित्ता दा हा ते ओह् मिगी पसंद गै नी हां फिर में अप्पूं उनेंगी करी कुरियै ते उनेंगी ठीक कीते ते फिर में ओह् ठीक कीते सियै ते फिरी लगी पेई सीन सींदी रेही सींदी रेही बड़े गाह्क बनियें मेरे स्याह्नें आह्ले फिर उत्थें साढ़े ग्रांऽ बिच्च महाशेआं दे घऱ हे ओह् बी मेरे कोल स्यांदे रेह् कपड़े उनां बी स्याह्नें ते सींदी रेही ते फिर ओह्दे बाद मेरी भैन इक विजयपुर रौंह्दी ऐ ते पिर ओह् मिगी आखन लगी उत्थें टेल्लर हा ते ओह् बूटीक च कम्म करदा हा ते फिर ओह् मिगी आखन लगे तुस बी इत्थें चली जा कर बूटीक च फिर में आकेआ महां नेंई में अपनी भैन गी आखेआ दीदी ते में नी जाना मेरे निक्के निक्के बच्चे ऐं पिच्छों खज्जल होंदे में गै घरों चली जांह्ग ते बच्चेंआ दा केह् बननां ते में घऱ कम्म करी सकनी आं जेह्ड़ा घऱ कम्म होऐ फिर उनैं मिगी आखेआ इक दो बार तूं उत्थें चल ते फिर दे देनें उनां कपड़े घर सीनें गी बी ते ओह् कट्टिंग करदा हा कपड़ें ही जेह्ड़ा टेल्लर हा उत्थें ते फिर उनैं मिगी इयां गै सलवारां लेआई देनियां उत्थां दा गै ते फिर में ओह् बी घऱ सींदी रेही अपनैं ते फिर ओह् बी सीनीयां नमें फिर उनां मिगी टाईम देई ओड़नां कि हफ्ते दे दो बारी पज़ानें कपड़े उत्थें सीऐ ते फिर में अपनी बैनां दे घर पज़ांदी रेही ते फिर उनां मेरा भैनां दे बच्चें बी मेरे कोल गै लगी पे स्यान भैनां बी मेरे कोल गै स्यान लगी पेईयां कपड़े ते इयां करदे करदे फिर में लगी पेई सीन कपड़े ते शौंक हा मेरा अपना ते कढ़ाई करनें दा बी मेरा शौक हा ते इयां बत्ती स्टिच होंदे ऐं ते में अपनें दमाक कोलों गै जेह्ड़ा दिक्खनां उऐ कढ़ाई करी लैनी में चाद्दरां बी कड्ढियां फिर सीनरियां बी कढदी ही में सारे कम्म करियै जिन्नें बी स्टिच परती स्टिच होंदे में सारे पिर में अपनी भैंनां दे घर गेई जिसलै मेरा ब्याह् होई दा हा ते उत्थें कुड़ियां सैंटर सिक्खन जंदियां हां ते ओह् मिगी अपनें कन्नैं इयां लेई जंदियां हां ते फिर उनें उत्थें बत्ती स्टिच्च कड्ढने रुमाल फिर में बी उनेंगी आखनां कि में कड्ढी दिन्नी आं में सिक्खी दी नेंई ही कढ़ाई पर हत्थ मेरा बड़ा साफ सुथरा हा में कढ़ाई ही उनेंगी कड्ढी कड्ढी दित्ती उत्थें फ्ही मेरा होर शौंक बधी आ फिर में सर्हैने बी लगी पेई कड्ढन चाद्दरां बी कड्ढियां हर इक चीज़ क्रोशियां बी में बनांदी ही क्रोशिये कन्नैं बी में थाल पोश बनानें ओह् बी बड़े पसंद करदे रेह् ओह् बनाई बनुईयै ते फिर में देनें जिसलै मेरियां निक्कियां भैनां ब्होइयां ते उनां गी बी थाल पोश बुनियैं कोटियां बुनियां उंदै दाज्जै बिच्च स्वैटर पैह्लैं स्वैट्टर बड़े पांदे हे ते उनां गी बी दित्ते नोगे पांदे होंदे हे दाजां च ते ओह् बुनी बुनीं में उनां गी केह् नां दित्ते स्वैट्टर उंदे तांई बी कोटियां बुनियां ते उंदे सौह्रियैं नी बी आखनां किन्नें साफ साफ बुनें दे साफ सुथरे इयां इन्नें शैल डिज़ाईन कोटियां बुनतियां पाई दियां न ते इयां इयां शौक बधदा गेआ ते हून में ओह् लड्डू गोपाल दे बी बनानी होन्नी आं ड्रैसां बी बुनी लैन्नी होनीं क्रोशिये कन्नैं बी बुनी लैन्नी ते सलाईयें पर बी बुनी बनियैं ते लड्डी गोपाल गी बी लोआनी होनीं